بچہ لوگ جو ہے کھیلتے ہیں تو آج کل کا کھیل جو ہے گیم بنا لیا گیم پر موبائل پر کھیلتا ہے پہلے کے بچے لوگ ہے گین بلا کبڈی وغیرہ وغیرہ سب کھیلتے تھے تو صحت بھی صحیح رہتا تھا آج کل کے بچے جو ہے گیم کو جو ہے زیادہ عزت دے دیا ہے اور کھیل کو کم کھیل کو کم اور اس کے کارن جو بچے لوگ کے صحت بھی خراب ہو رہی ہے اور ہم لوگ کو بھی اپنے زمانہ میں زیادہ ہم لوگ جو ہے ہر چیز جو ہے کھیلتے رہتے تھے اور آج بھی اپنے بچوں کو ہم وہی کھیل ہی کے بارے میں سمجھاتے ہیں کہ کھیلو گیم مت کھیل گیم صحیح نہیں ہوتا ہے لیکن بچے لوگ کو جو ہے پھر بھی زیادہ دھیان جو ہے گیم پر دے رہا ہے اور کھیلنا جو ہے اتنا اچھا ہے جو بدن میں جو ہے خون کی کمی خون کا دوڑنا ہر چیز جو ہے کھیلنے میں جو ہے صحت صحیح رہتا ہے اور اس اور گیند بلا ہے دوڑم بھاگا ہو گیا یہ سب جو ہے بیٹ بال ہو گیا یہ سب جو ہے صحت کے لیے اتنا اچھا ہے کہ جو ہر ہمیشہ صحیح رہتا آج کل جو ہے گیم جو کھیلتا ہے اس کے کارن جو ہے کھون کی کمی ہے کمزوری ہے بچہ بار بار بیمار پڑ رہا ہے تو اس سے بہتر ہے جو ہم لوگ جو ہے بچوں کو کھیلنے کے لیے بھی دے تھوڑا جو ہے اس کو ٹائم دیں اور کھیلیں کام ہے تو کام ہوگا ہی لیکن کھیل بھی زیادہ جو ہے اچھا ہے اور صحت کے لیے بچہ بیمار نہیں پڑتا ہے بچہ سوستھ رہتا ہے اس کے کارن جو ہے کھیل کو جو ہے